जोङो दाउ फिसिनाया दाउ बिमाया माथाम माब्रैसो दावदै दैनानै दङ माखासेया फिसा ओंखारनानै दङ फिसा फिसा दङ दावला माब्रै माबासो दङ दाउ दाउसा गोरलै गोरलै दङ आरो जोंहा एसे जोङो दाउनि आदार बे दाउआ एसे दुइ सप्तासो जागोन आरो बुरजा जाहैगोन दाउआ दावलाफ्रा दाउजोआबो दाउजोआ दा दावदै दैनाय दं माखासे दाउसा ओंखारनाय दं ओमफ्राय आरो दा देखुरा देखुरा दं आरो एसे बेबायदिनो देरनाय देरनायबो दं देरैबो दं दाउसा फिसाफोरा जेरै दाउला फिसा फिसा फिसा दंबावो आरो दा एसे बे आदार होबानो बिदि आरो अमाया माथाम माब्रैसो दं अमाया माने आदार होबाय बिदिनो माबा माइरंफोर माबाफोर रुनानै होबाय अफ्रि मोनबा अफ्रि होबाय गुन्दैजों ओंखाम खालायफोर होबाय माबाफोर होबाय बेमार जाबा बिदिनो मुलि होबाय बिदि थुबाय दाउखौबो बेफोरबायदिनो मुलि होनानै होबाय मानसिनि मुलिफोरखौबो होदेरना होबाय मोजां जायोखोमा नंनानै दाउफोरनो अमाफोराबो बिदिनो होजोबबाय बिदिनो बेमार जाबाथाय मानसिनि दाउनिबो होलाजोबनानै बबेबा बबेबा मोजांबो जायोना दाउआ बिदिनो बिजि थुबाय अमाफोरा दाउखौथ' बहा माबा खालामनो मुलिफोरखौनो होजोब्बाय आरो दाउखौ अमाया बिदिनो बिजि बबेबा मुलिजों मोजां जाबाय क्रिमिफोरनि होबाय माबाबाय मोजां जालांबाय आरो अमाफोरा बबेबा मोजां जाबाय बबेबा थैबाय बिदिनो थांलाय थैलाय थाहैबाय दाउफ्राबो बेबायदिनो मुलिबो होबाय ओरैनो बाहेरानि माबाफोरखौबो होलाबायनाय जाबायना जों बेबादिजों बबेबा मोजां जाबाय बबेबा गाज्रि जाबाय जाय मोजां जानाया थालांबाय बिदि जाबाय